हेलो हाँ जी चप्पल काई ल कैसा चप्पल लेना हे आपको सेंडिल तो हमारे पास नहीं है हवाई चप्पल में बोलिए तो दिखा देते हैं सेंडिल हमारे पास अभी खतम है हवाई चप्पल में जैसे लखानी का है रिलेक्सो का है भमास का है यही सब है बढ़ियाँ बढ़ियाँ क्वालिटी में है लखानी का वही एक सौ बीस रुपैया में आएगा कै नंबर का लेना है आपको सात नंबर का सात नंबर में रिलेक्सो का भमास आएगा नया मोडल में उसका पड़ जाएगा एक सौ साठ रुपैया हाँ और है लखानी का है लखानी का भी नया मोडल है हवाई चप्पल में सात नंबर में है उसका पड़ जाएगा एक सौ पचपन रुपैया लेडिस में और रिलेक्सो में है एक रिलेक्सो प्लैन है उसका एक सौ बीस रुपैया पड़ेगा वो भी बढ़ियाँ चप्पल है टिकाऊ है हँ अब उसमें एक आया है मोती का मोती कम्प पुराना कंपनी है मोती उसमें भी एक नया मोडल आया नया में एक सौ चालीस रुपैया उसको पड़ेगा हँ लखानी का उतना चलती नहीं है नया नया कंपनी बहुत है एयर एयरसोन का आता एयरसोन का आता है हाँ अच्छा तो दो चार ठो का तो रेंज बता ही दिए हैं और एक ठो एयर एयरसोन कंपनी का भी आ रहा है चप्पल अभी बढ़ियाँ क्वालिटी में नया मोडल में आ एयरसोन का आता है उसके बाद भी के सी का आता है यही भी के सी में भी जेन्स पहले आता था अब लेडिस का भी आने लगा है बढ़ियाँ बढ़ियाँ क्वालिटी सेंडिल टाइप में भी आता है लेदर में वो भी बढ़ि हाँ तो भी के सी का लिए तो जैसे हिल में नहीं हे प्लेन है उसका जो है दो सौ बीस रुपैया पड़ेगा तो अच्छा वही ठीक रहेगा तो उसका जो है सो ऑनलाइन हम आपको ऑनलाइन देख रहे हाँ तो ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए आपको चप्पल होम डिलेवरी हो जाएगा हाँ तो उसका फोटो भेज देंगे आप देख लीजिए और कंपनी तो बहुत है लेदर में सेंडिल में प्लेन में तो आप देख ले दूसरा भी देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं हाँ लखानी में भी है पतला में सेंडिल है हिल नहीं है उसमें उसमें भी सेंडिल आता है वो भी बढ़ियाँ है वो भी आप देख सकते हैं लखानी में वो भी बढ़ियाँ नया मोडल में आया है हम फोटो फोटो फोटो भेज देंगे देख लीजिएगा कस्टमर दूसरा रखते हैं हाँ